میری جو سب سے زیادہ زندگی کا اہم پہلو اور اہم حصہ رہا ہے وہ اسکول لائف کو لے کر رہا ہے میں نے اپنی اسکول لائف میں بہت کچھ اچھا بھی دیکھا برا بھی دیکھا کچھ ایسے پل بھی گزارے ہیں جو وہ زندگی کا ایک اہم حصہ میری یادوں میں سما گئے لیکن میں ایک بات یہ کہنا چاہوں گا کہ جو اسکول لائف گذری ہے وہ دوستوں کے ساتھ ہو ٹیچرس کے ساتھ ہو اور سب کے ساتھ بہت اچھی گذری ہمارا ایک ایک میں ایک چیز اور بتانا چاہوں گا جب ہم اسکول کے لیے تیار ہوا کرتے تھے تو ہم سب دوست یار ایک ساتھ اسکول کے لیے نکلتے تھے گھر سے ایک ساتھ اسکول کے لیے نکلے اور راستے میں بڑے مزے کرتے ہوئے جاتے تھے وہ پل بڑے ایک یاد گار پل ہیں میرے زندگی کے جو اہم حصہ رہیں گے ہمیشہ رہیں گے میری یادوں میں ہمیشہ رہیں گے اور جیسا ٹیچرس کے ساتھ میں جب ہماری کلاس بیٹھا ہم جب کلاس میں جایا کرتے تھے تو ہم نے سب نے اپنی اپنی پرسنل ڈیسک بنا رکھی تھی جہاں پر ہم بیٹھا کرتے تھے تو اس سے کیا ہوتا تھا کہ جب ہم کبھی ایسا ہوتا تھا کہ ہم بھول جاتے تھے کوئی چیز بہت ساری چیزیں بھول جاتے تھے جیسا ڈیسک کے لیے ہم نشانی ڈال دیا کرتے تھے اس پہ ہم اپنا نام لکھ دیا کرتے تھے اس سے یہ پتہ رہتا تھا کہ یہ ہمارے نام کی اور یہ میری ڈیسک ہے تو کئی بار دوستوں سے جھگڑے بھی ہوتے تھے اس بارے میں اور کچھ یہ ٹیچرس کے ساتھ جو ہے بڑے اچھے اچھے پل گذرے جیسے ٹیچر نے بول دیا بھئی کہ آپ چلیے یہ پڑھ کے سنائیں اس میں کیا ہوتا تھا کہ ہمارے جو دوست ہوتے تھے کچھ ان کو ریڈنگ کرنے میں بڑی مشکل آتی تھی کسی کا تلفظ خراب ہوتا تھا تو اس پہ ہم بڑا لطف اندوز ہوا کرتے تھے بڑے مطلب بہت خوش ہوا کرتے تھے وہ جو پڑھتا تھا تو وہ چیزیں بڑی اچھی لگتی تھی سننے میں یار اور بڑا ہنستے تھے یار تو اس بے اس سے پھر ہم نے ٹیچر سے مار بھی کھائی ہے وہ شکایت کرنے جاتا تھا ہماری ٹیچر کے سامنے تو سب نے مار بھی بہت کھائی ہے اور گیمس بھی بہت کھیلتے تھے ادھر بھاگنا ادھر بھاگنا اس کو چھیڑنا اس کو چھیڑنا میری زندگی میں ایک سب سے اہم پارٹ پتہ ہے کیا رہا کہ مجھے ان دنوں ایک لڑکی بڑی پسند تھی اکثر میں اس کی ٹائمنگ پہ جایا کرتا تھا اسے دیکھنے کے اس کا دیدار کرنے کے لیے صرف اس کے سامنے ایک بار اس کی پرچھائی یا نظر پڑ جائے دل خوشگوار ہو جاتا تھا بڑا اچھا لگتا تھا ارے بھائی بن ٹھن کے نکلنا اوہو کیا پل تھے وہ بھی بہت اچھا رہا اسکول کا پل ہمارا بہت اچھی لائف رہی اسکول کی ہماری وہ ہمیشہ یاد رہیں گے زندہ رہیں گے اور وہ اسی طرح ہمیشہ ہماری یادوں میں ہر وقت زندہ ہیں اور زندہ رہیں گے